मैथिली भाषाके मूल होयके हम अपना पे बहुत गर्व महसूस करैत छी मैथिली भाषा मतलब पूरा विश्वमे बहुत मिठास भाषा अछि हमरा दोसरो जगह से दोस्त लोक सब अबैत छथि ओ मैथिली बजैके या सीखैके कोशिश करैत छथि आओर मैथिली भाषा से कोनो भी गप सप सामने बलाके कोनो भी एहन कोनो खराबो अगर गप तऽ ओकरा अप्रिय एतेक नहि लगैत छै जेना आन भाषा कोनो बात केकरो कहबै तऽअप्रिय भऽ जाइत छै झगड़ा भऽ जाइत हमरा लेकिन मैथिली भाषामे ओएह हम गप कहैत छियै तऽ ओ मतलब अप्रिय नहि लगैत छै केकरो ओ ओते मैथिली भाषा मतलब पूरा विश्वमे बहुत प्रसिद्ध अछि हमरा एहि दुआरे ने मैथिली मैथिल होय पर बहुत बेसी अपना आप पर गर्व अछि